بہترین دوڑنے کے جوتے اور لباس کے بارے میں وہ معلومات ضرور دے سکتا ہوں جو پیشہ ور دوڑنے والوں فیشن کوز اور عام شوقیہ رنرز کے تجربات پر مبنی ہے اچھے رننگ شوز کا انتخاب آپ کے پاؤں کی ساخت دوڑنے کی سطح اور دوڑ کی لمبائی پر منحصر ہوتا ہے نرم کشنگ رفتار کے لیے بہترین روزمرہ کی ٹریننگ یا لمبی دوڑ میں موزوں بہترین اسپورٹ اور شاک اب ابزرب کرنے والے جوتے پروٹ پرونیٹر والوں کے لیے بھی مناسب بہت زیادہ کشنگ اور اسٹائلش شکل آرام دہ اور لمبی دوڑ کے لیے خاص طور پر لمبی دوڑ اور اسپورٹ کے لیے مشہور کافی پائیدار اور اچھی گرفت رکھتے ہیں